आमचें शरीर जर बरें उरतलें आमचें आरोग्य जर बरें उरतलें जाल्यार पेंवप हो एक बरो एक्सससायज जो पेंयता तेच्या श्वाशाचेर नियंत्रण दवरपाची क्षमता जी आसता ती वाडता तो कितलोय वेळ उदकांत रावूं शकता आनी तेज्या श्वासाचें नियंत्रण बरें जाता शरिरां भितर रक्त बरें घोयटा तो सारको लवचीक आसता तेजे शरीर कसलेंय काम करपाक फुडें आसता शरिरा भितर रक्त बरें घोळ्ळ्या कारणान शरीर ताजें आनी तवाणें उरता तेजें आरोग्य सदांच बरें उरता कसलेंय ताका इन्फेक्शन जावपाक पावना श्वासोश्वास सुदारता ह्यो सगल्यो गोश्टी पेवपाच्या कौशल्याक लागून ताका मेळटा